हम जे छी छोट मोट अपन जे यऽ एकटा मशीन लेने छी अपन छोटसँ सिलाइ करैत छी अपनो अपनो कपड़ा सभ यऽ जे हम सियत छी अगल बगलए ओहो आबैत यऽ सियत छी हमर बरको ब्रान्च यऽ फैक्टरीसभ नहि यऽ अपन काज करैत छी घरमे अपन बैठल रहै छी अपन जे यऽ सूट सलवार जेभी यऽ कपड़ा ब्लाउज यऽ पेटीकोट यऽ सियत् छी अगल बगलके आबैत यऽ अगर कोइ दिक्कतो होइए तऽ अगल बगलके आबै यऽ तऽ ओतना अथी दिक्कत नहि होइए ने ओकरा दिक्कत होइए जे कहलक जेना कहलक सियक बनाबयक तऽ हम कोशिश करलहुँ जहन कहल यऽ ओसइए हम बनाबू चाहे साया साड़ी यऽ या ओकरामे फॉल लगाइकें यऽ या पिको करयके यऽ या सुटे यऽ या गला सभमे डिजाइने दैके यऽ तऽ ओकरा सभमे कोइ दिक्कत नहि होइए हम घरेसँ अपनेसँ सिलाइयो करैत छी अपने अपन मशीन रखल यऽ जहाँ कोइ दिक्कत नहि होइए सभ काम जे हम खुदे करय छी चाहे जे भी सूट यऽ सलवार यऽ टॉप यऽ टीशर्ट यऽ जे भी यऽ जे फटल यऽ पुरान यऽ घरोके हम कपड़ा सियत् छी आरो अगल बगलकें भी जे यऽ हम सियत् छी हमरा कोइ दिक्कत नहि आबैत यऽ